हेलो

हँ की सभ सब्जी उपजेलहुँ हँ की सभ यऽ की भाव राखने छियै से कहू की भाव यऽ से कोना भाव यऽ से कहू ओ तऽ सस्ते दै छथि एते महग देबै से नहि होयत सस्ता करियौ तहन ने लेब ओ तऽ सहए दोकानमे जे छै से दशे टके दै छै बारहे टका अहाँ कहैत छियै चौदह टके सस्ता करियौ तहन तऽ लेब आ नहि तहन तऽ नहि लेब आ परवल सभ कोना दै छियै की भाव परवल की भाव दै छियै हँ नीक परवल यऽ आ तऽ कनि सुविधा हमरा करबै सस्ता तखने ने लेब एबै तऽ अहाँ कहि देबै तहन ने जे की भा लेबै हँ तऽ सस्ता देबै तखन ने हम महङ्गा से बेचबै ठीक छै ठीक छै देखैत छियै जे भिण्डी की भाव यऽ भिण्डी भिण्डी प्याज प्याजो राखैत छियै भिण्डीयो यऽ भिण्डी अच्छा सजमनिओ सभ यऽ सस्ता करियौ तखने लेब नहि तहन तऽ नहि लेब ने सहए दोकानमे जे छै से सरदार जी दोकानमे सस्ते दै छै

आमो राखने छियै की भाव दै आम की भाव देबै